आंथ' बायजोआव गेलेग्राफोरनि गेजेराव काबादिखौ मोजां मोनो आरो काबादिया बायजोआव गेलेजायो नालाय आरो जों काबादिफोर गेलेनानै देहाफोरखौबो मोजाङै लाखिनो हायो आरो आरो काबादिनि अनगायै बेबायदिनो जेरै थ्रल जेरै फुटबल आरो ट्र बल बेफोरबायदि आरो फुटबलफोरखौबो जों गेलेनानै जोंनि देहाखौ जोङो बेबायदिनो स्थ्रं खालामनो हायो आरो देहाखौहाय ओमफ्राय गेलेनायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मुलाम्फाबो जों जानो हायो देहानि थाखायबो आरो नोंनि फिउसारनि थाखायबो आरो जों माबा मोनसे मुलाम्फा जानो हायो आरो जोंनि गेलेनायनि गेजेरजोंबो मानोना गेलेनायाबो मोनसे जोंनि गावनिनो आखल आरो गेलेनायजों जोङो देहाफोरखौ मोजां लाखिनो हायो जेरै माबा मोनसे सानाय सुनाय मोदामाव बेफोरबायदि दंब्लाबो जों गेलेनानै देहाफोरखौ स्रां मोनहोनो हायो बायजोआव गेलेनाय आरो जेरै बायजोनि बार मोननो हायो बायजोआव बायजोनि बार आरो बायजोनि आबहावाखौ जों मोननो हायो एसेब्लाबो जोंनि देहायाव आरो जोंनि देहायाव गोजोनबो मोनो आरो देहानि थाखायबो बियो हेल्थनि थाखायबो बियो मोजां आरो मोजां आरो गेलेनाया गेलेनायजों जों माबा मोनसे साननाय आरो बेबायदिनो माबा मोनसे गोसोआव माबा मोनसे साननाय जाबाबो जों गेलेनायजों जोङो बावगारो आरो बेफोरबायदि साननायखौ गेलेनाय बायजोआरि गेलेनाया जोंनि थाखाय बहुद मोजां आरो जों गेलेनांगौ बेनो आरो